जेन्ना आमी झाडां रोयतात ती फुलतगीर पळोवपाक खूब बरें दिसता दुसरी दुसरी कलराची फुलां फुलतात ती पळोवपाक आनी चड करून तुमी हाडून ती झाडां रोयली म्हणटगीर तेन्ना तांकां कसले फळ येता किंवां फूल येता तेन्ना एक मना दुसऱ्याच प्रकारची कितें तें बरें दिसता